صحت كی دیكھ بھال ہو یا پھر نقل و حمل كا طریقہ ہو اور تعلیم ہو یا ڈگریاں بنیادی ضروریات كے نق نقطہ نظر سے ڈاؤن ہو گیا ہو یا گاؤں ہو شہر ہو اس كے لیے ہماری حكومت بہت كام كر رہی ہے اس لی اس كے لیے ہماری حكومت كو كام كرنا بھی چاہیے كیوں كہ انہیں ساری چیزوں كی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی كی طرف جا رہا ہے ہو سكتا ہے اگر ان ساری چیزوں میں كوئی بھی كمی آتی ہے مثال كے طور پر اگر تعلیم میں ہماری ركاوٹ ہو جائے ہو جائے گی یا ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں ڈاكٹر یا پھر انجینئر یا وكیل اس جیسے ان جیسے ڈگریوں كو تعلیم یافتہ پیشے ہیں یا ہم یا جو تعلیم یافتہ كام ہے اس میں كمی آ جائے گی جس كی وجہ سے ہمارے معاشرے میں كمی نظر آئے گی ہم لوگوں كو اس كے علاوہ صحت كی دیكھ بھال بھی دیكھ بھال بھی ہم لوگوں كے لیے بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں كیونكہ ہمارے پاس اگر ہاسپٹل نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنی اپنی بنیادی ضروریات یا پھر بنیادی سے كیسے بیماریوں سے كیسے سبق و شک ہوں گے تو ہماری حكومت كو چاہیے كہ ان ساری چیزوں پر ہماری مدد كرے اور اپنے معاشرے كا نام روشن كرے